बेफोरखौथ' आं मा बुंबावनो आंथ' जेबो बिदि एक्सपिरियेन्स खालामफेराखै जों सेलेब्रिटिस जेखौ नुदों जेसेबांखि फैसा गोनां जाया मानो नांगौआ जोबा आरो आरो नांगौ लुगैनानै मोनबाबो आरो बेनि उनावहाय आरो गोदान लुगैनाय थाबावो बिसिनाव स' बेनि थाखायनो लुगैनाया जोबनो रोङा बिनि थाखायनो जानो हागौ आरो बिसिनि लाइफखौथ' जोङो एक्सपिरियेन्स खालामफेराखै मारै मारै जायो स' बेनो आरो आंनि साननाया